सरदारी खेड़ा अमीनाबाद गणेश गंज नटखेड़ा रकाब गंज चौक निशाद गंज हजरत गंज राजा जी पुरम गोमती नगर अमौसी आलमबाग तेलीबाग मोहन लाल गंज अलीगंज महानगर आलमबाग सिंगार नगर पूरन नगर मुंशी पुलिया